शेतकाराक किदें हा आतां लोकांनी हेजे गोवोरमेंटान लॉन दिल्ले आसा तें लॉन दिले आसतना थोड्यांक लॉन पावना तें पयशे पावना तेका लागून थोड्यांक त्रास जाता तेका लागून लोक बाबडे सुसायड करता तेंचे फॅमिलीक पयशे पावना मागीर करतले कितें मागीर वयर सकयल जाता म्हणटकूत तेंका त्रास जाता तेका लागोन थोडे पयशे पावना म्हणटकूत मागीर थोडे सुसायड करता

तेका लागो गोवोरमेंटान जाता जाल्यार हेचेर आनी कितें उपाय करपाचो शेतकऱ्याक त्रास जाता म्हणल्यार समज शेत पिकोंक ना सारकें पिकोंक ना तेका उदक मेळोंक ना आणी कितें जालें जाल्यार शेत अर्दय उरतालें अर्दें उरलें म्हणटकच मागीर शेतकऱ्याक त्रास जाता पीक सारकें येयना पीक सारकें येयले म्हणटकूच त्रास जावपाक लागले न्हू पयशे पावना पयशे पावना जाल्यार गोवोरमेंटाचे फारीक कशे करतलो हें जाता न्हू तेका लागून गोरमेंटाक तकलेचेर तेंचे परिणाम जाता आणी तेका लागोन मागीर तेंकां सुसायड करचे पडटा कितें करतलो लोकांचें पावना जाल्यार पयशांचे पावयतलो कशें पयशे हो विचार पडटा मनशाक आनी तेका लागोन मागीर तेंच्या घरान फॅमिलीक सुद्दां त्रास जाता हे वाटेन शेताचे कांय बरें पिकाना जाल्यार पीक जायना जाल्यार कितलो करतलो कोणाक कितें कितें दिवपाचें आहा पयशे दिवपाचे आहा कितें करपाचे आहा कशें दितलो तो हें आनी लोकांचे लॉन फारीक करपाचे गोवोरमेंटाचे तें कशे फारीक करतलो तें जायना जायना म्हणटकच मागीर सुसायड करचे पडटा अशें तेंचे तकलेर परिणाम जावन मागीर सुसायड करता